हाँ मैं युवा जानवरों को पालता हूँ पालने में रुचि रहती है वह युवा जानवर से टैम टैम से उसको स्नान कराना जे और फ्रिजन गाय जो है मेरा सो वह गर्मी के महीने में पंखा की आदत हो गई है पंखा पर उसको रखते हैं दो टाइम झाड़ू लगाना पड़ता हए और खान पान में चोकर और भूसा और जोए और मक्खन ग्लास घास को हम उसको खिलाते हैं और रखते हैं अच्छी नसल है वह थोड़ा सा भूखा रहने पर कुछ बदमाशी भी करती है उसको टैम से खिलाते हैं पिलाते हैं दूहते हैं और ऊ ब्रीडिंग उसका जो है बच्चा देने के टाइम में होती है वह पहले ब्रीडिंग होने से पहले वह पानी के रूप में गिराती है जब पानी के रूप में गिराती है तो सतर्क हो जाते हैं हम सतर्क हो जाते हैं हम और सतर्क होने के बाद कुछ देर में ब्रीडिंग होती है और बच्चा अगर अटक गया है तो सहारे सहारे हाथ के सहारे उसको बाहर निकाल लेते हैं उसको पोछ पाँछ करके और उस शिशु को गाय के नज़दीक डालते हैं वह चाट चाट करके वो उसका शरीर को सफ़ाया कर देती है उसके बाद उसको दवा पिलाते हैं जड़ गिराने के लिए और जड़ जब निकल जाती है तो उसको खाना देता हूँ खाना देता हूँ गर्म पानी देता हूँ मिट्ठा देता हूँ वगैरह चीज़ देकर के उसको भरपूर रूप से देखभाल करता हूँ और बारह दिन के बाद उसको दूध के रूप में इस्तेमाल करके और उस दूध को बेचता हूँ घर में रखता हूँ खाता हूँ